की यौ की हाल चाल छै हमर इधरो ठीक छै अहाँकेँ इधरके बताउ ओतऽके की हाल छै कौन सभ कविता चलैत छै मार्केटमे कौन सा छै बताउ ने तऽ बताउ ने हमरा अच्छा लगैत छै तब ने पूछैत छियै हम तऽ बहुत कविता पढ़ने छियै हमरा ओहि सभकेँ पैढ़के बहुत अच्छा लागल इसलिये अहाँ से पूछैत छी केकर केकर कब तक लिखके देबै

हमरा दिनकर साहेबके कविता चाही वहाँ जी हमरा अच्छा अच्छा कविता चाही रामधारी सिंहके कौन कौन कविता कहाँ लिखैत छियै एहि बारे हमरा बताउ अहाँकेँ नाम हम बहुत सुनैत छी कौन कौन किताब छपैत छी गाँव घरमे अहाँकेँ नाम चलैया जे कहैया जे बढ़िआँ कविता लिखैत छै एहिले अहाँकेँ पूछलियै जे अहाँकेँ नाम चलैया जे अहाँ बढ़िआँ बढ़िआँ स्वामी रामचंद्र जीके बढ़िआँ बढ़िआँ ई सभ कविता अहाँ लिखैत छियै आ एकबेर सुनलियै जे अहाँ मिसरौली ओसरौलीके बारेमे कविता ओविता लिखने छलियै ओ सभके बारेमे बताउ हम तऽ अहाँकेँ नाम सुनले छलियै जे कविता ओविता अहाँ लिखैत छियै मिसरौली ओसरौलीके बारेमे लिखने छलियै इसलिये अहाँ हमरा कोइ जानकारी दियै

कब हमरा दै छी अहाँ कविता चलु ठीक छै राखु तऽ